हमरा सबके जे कल्चर यऽ से कल्चर से बहुत नीक यऽ ओइ कल्चरके सामना हमसब जरूर करै छी अगर हमर जे बड़का पूर्वज सब छथि से बहुत बढ़ियाँ कल्चर सब बनाकऽ गेलथि हँ अगर ओ कल्चरके हमसब जेना जेना भेलै दुर्गा पूजा काली पूजा छैठ ओ छैठ सबमे हमसब बुझियौ बहुत बहुत बढ़ियाँसँ पाबनि मनबै छी ओ पाबनि हमरा सबके बड़ नीक लगैया हमरा सबके ओ पाबनि बुझियौ जे बहुत बहुत बड़का पर्व भेल छैठ तऽ ओ छैठमे जे हमरा सबके होइ छै से पूर्वजे समयसँ ओ हमरा सबके ब आबैत भए गेल हँ तऽ ओ जे हमरा सबके छैठ सब जे होइए तऽ ओइमे हमरा सबके कोनो चीजके दिक्कत नहि होइए किएक कि ओ तऽ पूर्वज केलखिन हँ आओर हमसब करैत रहबै हमरा सब जे आओर हमर जे मम्मी पापा सब छथिन ओहो सब करै छथिन पुर्वज पूर्वजके जे अथी छनि मतलब किछो जे भी कल्चर छनि ओ कल्चर हमर मम्मी पापा आइ तक करैत अयलथि हँ आओर हमसब आगाँ तक करैत रहब जामे तक धरतीपर रहब तामे तक जरूर करैत रहब ओइ कल्चर हँ हमरा सबके बहुत नीक लगैया जे कोनो भी पाबनि होइ छै तऽ हमसब बहुत खुश भए जाइ छी जे आइ ई पाबनि छै तऽ काल्हि ओ पाबनि छै बहुत नीक लगैत रहै छै कल्चर जे हमरा सबके छै से बड़ नीक लगै छै जे अगर हमर बाबा सब जे बना कऽ गेलखिन हँ से ओ हमरा सबके बनल रहतै कोनो चीजके दिक्कत नहि हेतै से हमरा सबके ओ कल्चर बहुत नीक लागैय कोनो चीजके हमरा सबके ओइ कल्चरमे दिक्कत नहि होइए तैके बावजूद भी हमसब ओ कल्चर बढ़िआँसँ ओ करै छी कि जे ई कल्चर केनाइ जरुरी छै